हाँ बेटा आपको देखो जी कितने दिन हो गए मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ और एक तो आप हैं ना फोन ही नहीं उठाते हो है ना हाँ जी आपको देखो जरा कितने दिन हो गए बीस दिन हो गए आप है ना साइंस की बुक ले कर के गए हो आपने लौटाई नहीं है अभी तक बीस दिन हो गए जी बेटा आपको आपका कब है ना अट्ठाईस सितम्बर को लेके गए थे हाँ विज्ञान की आप किताब लेके गए थे एग्जाम आइडिया थी बेटा आप है ना विज्ञान की किताब लेके गए थे परीक्षा के लिए है ना कि आपकी परीक्षा है तो आप है ना परीक्षा तो हो चुकी है आपकी कब की दो दिन बाद तो आपकी परीक्षाएँ थी हैं और दो दिन पहले आप मुझसे किताब लेके गए थे तो उसको बेटा लौटानी भी तो होती है और भी तो बच्चों के पेपर हो रहे है ना अरे तो बेटा अब बताओ तुम ऐसे बोल और रहे हो ना कि तुम साइंस की तुमने किताब ही खो दी ये कोई जिम्मेदारी वाली बात थोड़ी होती है तो अरे वो तो वो बच्चा लेके जाता हम से किताब लेके तुम तो मुझे लौटाते ना बेटा हैं दस तारीख को आपको मुझे लौटानी थी बताओ तारीख भी निकल चुकी है है ना अब आपको सुनो आप मुझे एक काम करो अभी आप मुझे यहाँ पर आओ और है ना लाइब्रेरी में आ के ये बुक जमा कराओ और इसका है ना उसका पैनल्टी और दो तीन सौ रुपए लगेंगे आपके फाइन लगेगा तीन सौ रुपए जी कम तो नहीं होगा बेटा आपने देखो जरा आप बता रहे हो की किताब लेके गए थे और है ना किताब वहाँ पे आपने किसी और बच्चे को दे दी है है ना और फिर आप है ना आप लेके आओ बेटा किताब ठीक है कल सुबह तक आप अभी लेके आओ अभी आओ आप है ना हाँ तो बेटा कितनी देर में आ रहे हो और ऐप्लिकेशन लिख के आना आप उसमें भुगतान के लिए एप्लिकेशन भी लगेगी आपकी ठीक है आओ और आपका आइ कार्ड भी लेके आना आइ कार्ड जमा होगा हाँ शाम को पाँच बजे तक आओ आप है ना आओ जल्दी और इसको लेकर के आना और तीन सौ रुपए लेके आना इसका भुगतान लगेगा ठीक है पेनल्टी लगेगी आपकी हाँ और हाँ तीन सौ रुपए पेनल्टी लगेगी आपकी ठीक है और है ना अब आप ऐसा मत करना बेटा फिर आपको हम इस तरह से और कोई बुक नहीं देंगे फिर देख लो आप हाँ फिर देख लो बच्चे फिर ऐसा थोड़ी होता है कि आप है ना यहाँ से लाइब्रेरी से बुक लेके जाते हो किताब पढ़ने के लिए लेके जाते हो एग्ज़ाम के लिए फिर किसी और को देते हो यहाँ ऐसे गलती हो जाती है फिर ऐसे गलतियाँ ना बार बार माफ़ी नहीं चलेगी आपकी तो बेटा वो दूसरी किताब लेके जाएगी अपने उस पर आपको थोड़ी ऐसा जो आप ना ऐसा किसी पे कहीं पर भी ले जाओ जो किताब लेके जाता है वो बंदा अपना नाम लिखवा के जाएगा यहाँ पर पूरी एंट्री होती है ऐसा थोड़ी है आप किसी को भी दे दोगे किसी के नाम पे हो जाए इश्यू ठीक है ध्यान रखना आगे से और आप आओ आज शाम को और मुझे अभी के अभी किताब देके जाओ और तीन सौ रुपए इसकी पेनल्टी भी देके जाओ ठीक है